जी हाँ हमारे आसपास के जो गाँव हैं उनमें सिंचाई की काफी बढ़िया सुविधा है वहाँ के लोगों फसल उगाने से पहले जो है कि उनके खेत की काफी अच्छे से सिंचाई करते हैं या करवाते हैं किसी अदर परसन से और जो है कि वहाँ के जो हालात है वो भी काफी अच्छे हैं वहाँ के लोगों की कंडीशन भी काफी ठीक है उन लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है जैसे कि बाकी किसानों को होती है किसी भी तरीके की परेशानी और सींची गई भूमि पर जो है कि वहाँ के लोगों गेहूँ उगाते हैं जो कि सबसे ज्यादा जिसके ब सबसे ज्यादा यूज किया जाता है चावल उगाते हैं जो की धान का एक भाग होता है और वहाँ पर लोगों चने उगाते हैं जिसकी बाद में दाल बनती है और कई सारी दालें भी हैं जो कि हमारे आस पास के गाँव के लोग उन उनके जो खेत होते हैं उनमें उगाते हैं जिनमें सबसे फेमस दाल की बात करें तो वो है तुअर की दाल हो गई मूंग की दाल मटर की दाल मसूर की दाल हरे मूंग हो गए उनकी दाल हो गई उड़द की दाल हो गई और काफी सारी दाले हैं और जो और बात करें तो हरा धना भी है जो कि यहाँ पर काफी अच्छा उसे उगाया जाता है मक्का की खेती की जाती है ज्वार की खेती की जाती है बाजरा ह की खेती भी की जाती है राई हो गई और जो कई सारी हरी सब्जियाँ भी है जो कि उस पर खेत पर उगाई जाती है उसको सिंचाई की जाने के बाद और उसमें से भी बात करें तो जो भी लोगों को सबसे ज्यादा पसंद होती है पत्तागोभी फूलगोभी टमाटर मटर हो गए जो कि मौसम के हिसाब से अलग अलग आते हैं गर्मियों में अलग सब्जी आती है ठंड में अलग सब्जी आती है ठंड की सब्जियों की बात करें तो उसमें और आती है मूली आती है और पालक हो गई हरी मेथी हो गई और गराड़ू हो गए रतालू हो गए आलू की खेती भी की जाती है उसकी सिंचाई करने के बाद जो कि तीन चार महीने में ईज़ीली ग्रो हो जाती है और कई सा और मूंगफली खेती जो कि स्पेशली की जाती है ऐसे ही मूंगफली लोगों को खाने में काफी ज्यादा पसंद होती है ठंड के मौसम में और मूंगफली का यूज मूंगफली भी सुखाने के बाद और कुछ यूज भी कर सकते हो उसका और और काफी सारी हरी सब्जियाँ हो गई और हल्दी की खेती की जाती है और कई सारी सब्जियाँ भी है जिनकी और अलग से खेती की जाती है